हांव बाग आंगणान करता आमचे आंगण आसा आनी तें करपाचो मूड कारण म्हाका ह्यो सगळो छंद म्हाज्या आवयनुच लायलो पयलीं पासून तिका हांव सदांच पळयतालें बाग आंगण गार्ड्निंग करताना आनी तोच तिणेंच म्हाका झाडां भोंवतीचो मोग लायलो आनी हांव आता तेंच कंन्टिन्यू करता आनी गार्ड्निंग करप म्हाका खूब मन शांती दिता त्या मातयेंत हात घातले उपरांत म्हाका खरीच सूख प्राप्त जाता जेतुन करून म्हाका बरें प्रसन्न दिसता आणी तशें केल्या उपरांत म्हाका दिसता की जेन्ना ती झाडां बरीं गुलगुलीत जातात आणी येदेशें झाड तूं तेका दीस ऍवरी डे जेन्ना पाणी घालता आनी मागीर तें व्होडलें जाता आनी तेंका फुलां येतात मागीर तेचेर पक्षी येतात ते पळोवन तुका तें एक तुवें जिवनदान दिलां एका हेका कशें दिसता तीच आमकां दिता मूळ जीवन ऑक्सीजन दिवन पूण तूं जेन्ना तेंचे पालन पोशण करता आनी तेंका अशें ग्रोव जातना पळयता तेन्ना खरेंच सूख मेळटा आनी तो एक म्हाजो छंद आसा गार्ड्निंग आनी तो म्हाका सदांच कायम दवरपाक जाय आनी हांव ते दवरतलेंच